ओह बे कम्पितिसनआव हरनो नागिरनाय सर्थ मुभिआ बेखो मालानिफ्राय खालामनांगोन आमफ्राय आरो माबायदि जागोन माबाया खालामनांगौआ

उम उम

बे जायखिजाया ओह आह उम उम उम उम उम नोंनो खिथादो आदा टाइमखौ ओह जो नोंथ' थानो मोननाय नङा नालाय जों गोजा खालामनांगौ नों जेब्ला देटखौ ओरै थोरै खालेक खालामदो होमबानो जों खालामनो रेडिखा आरो

उम आह जागोन दे आमफ्राय आदा माबाखौ आरटिसफोरखौ सोर सोरखो लानाया गाहाम जागोन

उम उम

बोराइ बुरि बुरि खालामनांगोन ना एसे

उम उम

ब्लेक उम ओह उम दे जागोन दे आदा होमबा ओह उम ओह ओह जागोन दे आदा होमबा बि साननैसोआवनो आं नोंखो खेबसे लोगो हमसिगोन

बे साननैसोआवनो खेबसे लोगो हमहैसिगोन आं नोंखो ओह दे दे दे औ औ दे उम